اتر پردیش میں بہت سے پروگرامس ہوتے ہیں جیسے مشاعرے ہیں بیت بازی ہیں اور یہاں پر لوگ بہت اچھے سے مل جل كر رہتے ہیں ایک دوسرے كا ساتھ دیتے ہیں اور ہمارے اتر پردیش میں ایک گنگا ندی ہے جو كہ بہت بڑی ندی ہے اور یہاں پر ایک تاج محل ہے جو كہ پورے ہندوستان كی سب سے خوبصورت عمارت ہے اور جس كو لوگ بہت دور دور سے دیكھنے آتے ہیں اور جس كو دیكھنے كے دیکھنے کے لیے لوگ بہت خواہش مند رہتے ہیں اور ہمارے ہندوس اتر پردیش میں لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے سے تعلقات نبھاتے ہیں اور یہاں پر جو شادیاں ہوتی ہیں تو بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہیں سب ایک دوسرے كے یہاں آتے ہیں جاتے ہیں سب ایک دوسرے سے تعلقات ركھتے ہیں اور ایک دوسرے كا اچھے میں اچھائی میں اور برائی میں ساتھ دیتے ہیں اور ہمارے اتر پردیش میں بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے اور بھی ہیں مطلب بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں كالجز ہیں اسكولس ہیں